आओर त्यौहार सब आबै छै तऽ अलग अलग त्यौहारमे अलग अलग तरहके खाना बनै छै जैसे होली होलीमे पुआ स्पेशल बनै छै पुआ सुज्जी मैदा कटु मसाला चीनी ई सब लागै छै ओकरा घोरिके तब ओकरा छाँकै छै ई भेलै पुआ आओर जैसे कि छठ भेलै छठमे ठेकुआ स्पेशल बनै छै ठेकुआ बनाबै लेल मैदा ओकरोमे चीनी वहि कट ना कटु मसाला छुहारा सौंफ नारियल मुङ्गफली ई सब मिलाकऽ ओ सब मिलाकऽ ठेकुआ बनेलो जाइ छै आओर दिवाली छै तऽ दिवालीमे बनै छै पूरी पकवान खीर मिठाई उठाई भी तरह तरहके ई सब बनेलो जाइ छै व्यञ्जन आओर चीनी इस्तेमाल होइ छै नारियल भी मसाला सब पनीर वनीर बनै छै तरह तरहसँ ओकरा अलग अलग तरिकासँ पनीरके बनेलो जाइ छै शाही पनीर कढ़ाइ पनीर चिली पनीर तरह तरहके पनीर पकवान पूरी मिक्स वेज ई सब बनै छै